उन्दै समनिफ्रायनो फरायसालियाव सोलोंनाय एबा खोनाबोनाय जोङो बर'फोरनि गेजेरावबो जोंहा गोदोहाय जेरै राजा दङमोन जोङो फरायनायावहाय जोंनि फोरोंगिरि सार आरो मेदाममोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनोमोन जेरै जोंखौ मोजां एक्सप्लेन जोंनो होलाङोमोन जेरै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव मुंदांखा राजा निलाम्बर आरो राजा इरागदावमोन दा बिसोरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय ओर बिथांमोना जिउ मोदोमै बावसोमलांदोंमोन आरो बेफोरबायदियैनो जेरै बे राजा बिथांमोना गावनि जिउखौ बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबलांनो गोनां जादों आरो भारत हादरनि होन्ना बुङोब्ला गोदोनि समावहाइ जेरै महात्मा गान्धी महात्मा गान्धी होन्नानै बुङोब्ला जोङो जोंनि भारत हादरनि बिफा होन्नानैबो जों मोनथियो बिथांमोनाबो जोंनि भारत हादरनि भारत हादरनि सुबुंफोरनि थाखाय महात्मा गान्धी बिफा मोनाबो नांसोमदोंमोन आरो जिउयै मोजां जिउयै मोदोमै बिथांमोना बांसिनै रायजो राजानि थाखाय सानोमोन आरो बिथांमोना बेबायदियैनो गावनि बेसेन गोसा जिउखौ फोजोबनो गोनां जादों आरो गेजेर मुगानि होन्नानै बुङोब्ला जोङो खोनानो मोनदों जोंनि फोरोंगिरि सार मोननिफ्राय जेरै जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जेरै जोंनि दा बड'फा उफेन्द्रनाथ बिथांमोनाबो जोंनि बर'नि थाखाय बे गेजेर खोलोब समाव जिउयै मोदोमै बिथांमोना सेख्रिफाइस खालामदोंमोन आरो बे सेख्रिफाइस खालामनाया बिथांमोननि थाखाय ओंथि गोनां जादों आरो गेजेर समनि मुगायावनो बे बर'नि थाखाय जे नांफुबाय थानाय समावहाय बिथाङा हरखाबै बेबायदिनो गावनि जे जिउवाव मोनसे हरखाब बेबायदिनो बेराम सोमजिनाय फैदोंमोन आरो बिनि बेरामा इसे गिदिरैनो जानायलाय बिथांखौ डक्टरफ्राबो जेरै फाहामनो हायै जे बेराम जानानै फैदों आरो बिथाङा बेबायदिनो गावनि जिउखौ बे सुंद' समावनो फोजोबनो गोनां जादों जोङो बे समखौहाय जोङो फोरोंगिरि सार आरो फोरोंगिरि मेदामोननि मेदाम मोननिफ्राय जोङो बे उफेन्द्रनाथनि सोमोन्दैबो जोङो बेबायदिनो सोलोंबोनो हादों आरो गोदोहाय जोङो जेरै आबै आबौमोननि फ्राय जोङो बेबायदिनो सल'बाथा जोङो खोनाबोनो मोनबाय जारिमिननि सोमोन्दै आबै आबौमोनाबो गोथौयै मोनथियोमोन आरो जोंनो फोरोंबोयोमोन